जय झूलेलाल सभिनि खां पहिरीं त मूंखे वधीक माण्हुनि जी रोटी चाहे थोरनि माण्हुनि जी रोटी रोटी त ठाहिण में एॾो मज़ो ईंदो आहे पर मूड सुठो हूंदो आहे त ॾाढो मज़ो ईंदो आहे कॾहिं कॾहिं वधीक माण्हुनि जे लाइ बि रोटी ठाहिण में सुठो लॻंदो आहे इनजे अलावा इन क इन कमु लाइ मां त हाणे त गैजेट बि ॾाढा अची विया आहिनि असां वटि मिक्सर आहिनि ब्लैंडर आहिनि गैस आहिनि एॾा टे टे बर्नर लॻियल आहिनि उनमें इंडक्शन आहिनि त असांखे जादा दिक़तु न थींदी आहे सोहलियत ई आहे इनजे अलावा मां थोरी प्रिपरेशन पहिरीं ई तयारी करे रखंदी आहियां जीअं की सभु रेडी भाॼियुनि जी कटिंग भाॼियूं ठाहिण मसाला सभु कटे ठाहे थूम छिले और भाॼियूं कटे रखूं त थोरी सोहलियत थी वेंदी आहे थोरी अटे जी प्रिपरेशन हूंदी आहे त सोहलियत या इनजे अलावा असां हिक ॿ हथ बि वठी वठंदा आहियूं की हा ॿ जा चारि हथ थिया त जल्दी कमु थी वेंदो

सांभर जी दालि भिगल पई आहे इनजे अलावा अॼुकल्ह त खोड़ ॿियूं सोहलतियूं बि अची वियूं आहिनि की सभु हॉट केस में बंदि करे रखे छॾियो त उहो बि असान थो थी वञे असांजे लाइ त महिमाननि जो या वधीक ॼणनि जो कोई जादा टेंशन न थींदो आहे और थोरा आइटम बि असांजे मथा आहिनि की असां थोरा कुझु पापड़ ठहियलु पिया आहिनि कचरियूं तरियलु पियूं आहिनि उहे तरणियूं आहिनि ऐं रस वारी भाॼी जी ग्रेवी ठाहे रखी आहे त उहो बि फटाफट ठही वञनि पियूं शुकुरु आहे मालिक जो